व्यंजन जब भी व्यंजनों का नाम आता है हमारा तो एक मुँह में स्वाद आता है कि क्या है व्यंजन अपितु भारत में कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण को भी द्वापरयुग में छप्पन भोग खाने का शौक था जब माता यशोदा अपनी वो माखन की मटकी ऊपर रख देती थी तो अप भगवान अपने मित्रों के साथ में मित्रों के साथ में उस पर चढ़ कर मटकी फोड़ कर माखन खाते थे वह एक भोग था वह एक खाद्य पदार्थ तो नहीं था व्यंजन था वो अपितु हम देखते हैं बहुत से भगवान गणेश को भी मोदक प्रिय था आज के समय में व्यंजन तो है लेकिन वो कैसे है अनेकों प्रकार के हैं मसालेदार है शाकाहारी है मांसाहारी तेल के है बिना तेल के है है ना कुछ तो स्वादहीन भी रहते हैं आज के ज़माने में व्यंजन कुछ ऐसे भी रहते हैं जो स्वादहीन भी रहते है और कुछ तो इतने अच्छे होते हैं कि स्वाद के भी होते है कुछ ऐसे ए ऐसो होते हैं जो मीठे भी होते हैं एक अपने अपना भी एक व्यंजन में भी एक अपना स्वाद है जब भी बोलते हैं ना कि हम कहीं भी कार्यक्रम में जाएँगे तो व्यंजन का सुनते हैं तो एक मन में एक अलग सा लगता है कि नहीं क्या भाव आता है अपने अन्दर की नहीं व्यंजन क्या है जब भी हम कोई अच्छे का शादी ब्याह में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि यार वहाँ तो ये भी खाना बना था वो भी बना था मैं क्या खाऊँ हाँ कढ़ी चावल रोटी गुलाब जामुन जलेबी बोलते हैं ना कि तो क्या है व्यंजन है ये है ना कुछ चटपटे रहते हैं कुछ नमकीन रहते हैं लेकिन एक अपना स्वाद रहता है हम किस प्रकार से अल्प भोजन करते हैं किस प्रकार से खाते हैं वो भी एक हमारे ऊपर है बोलते हैं ना हमारे मध्य प्रदेश में लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन ज्यादा होता है होता है यहाँ पर तेल का उत्पादन होता है तो यहाँ पर तेल कुछ ज्यादा खाते हैं मध्य प्रदेश के लोग बड़ा ही एक अच्छा अद्भुत है अनुभव है हमारे लिए